कनेक्शन मिलता है जैसे अगर हम लोग खेती कर रहे हैं कृषि के लिए तो मान लीजिए उसमें तो पैसा आपको आता है कृषि के लिए दो हज़ार आता है छः महीने में आता है और अगर हमारे लिए बिजली के लिए अगर हमारे खेती करने के लिए पानी नहीं रहेगा तो सब बेकार है पानी धान में तो तीन चार बार चाहता है गेहूँ में भी चाहता है अगर जिस समय नहीं है तो इंसान मनाता है भगवान से भगवान पानी बरसो उनके आगे तो भगवान आगे तो यह पानी कुछ भी नहीं है पानी की अत्यधिक आवश्यकता रहती है समस्याओं को बहुत सामना करना पड़ता है महंगा हो ज मैन चीज़ तो जो फसल बोया है वह जल जाएगा ठीक फिर उसके बाद वह जल जाएगा तो जो किसान इतना पैसा लगा कर ख़रीदा रहता है उसको तो बहुत दिक्कतें होंगी उसके घर में क्या समस्या हैं क्या नहीं है यह सोचता है कि कहे चलो इसी का सहारा से किसानों लोग को तो किसानी का ही सहारा रहता है जो कि उन लोगों का उससे ही रो सब कुछ रहता है किसी के पास रोज़गार नहीं रहता है तो किसान ही अपना किसानी करके करता है किसी को ज़्यादा रहता किसी को कम रहता है और उसी से उसी को फ़ायदा मिलता है बेचता है पहले बोएगा सींचेगा बहुत से मेहनतें रहतीं हैं उसमें और कृषि करता है दिन रात एक कर देता है खाता पीता वही सोता है अपना जाँच पड़ताल करता रहता है वहीं पर सो के और फिन उसके बाद हम लोग अगर उसी पर से इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर पानी की सुविधा पानी मैन सब चीज़ यह है अगर पानी से ही सब कुछ है खेती खेती करने का मतलब अगर पानी नहीं हो तो खेती नहीं है खेती में तो पानी लगेगा ही अगर उस समय बिजली इतना काटेगा तो वह अपना सिचेंगे कैसे सब कुछ करेंगे कैसे पानी तो ऐसे ही हमेशा रहना चाहिए अगर फसल अच्छी होगी तो महंगाई कम रहेगी अगर स जैसे कि कम रहेगी महंगाई अगर वही चीज़ अगर आप पानी के समस लाइने कटौती रहेगी तो वह कैसे सींचेगा कैसे करेगा इसलिए अगर पानी समय से मिलता है उसको तो वह आसानी से उगेगा हर एक चीज़ अच्छे से समय से तैयार हो जाएगा अगर वही चीज़ देर से तैयार होगा तो वह महंगाई के साथ साथ उतना वह भी नहीं रहेगा इसीलिए बोलते हैं कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई क्यों आज के राज्य में बहुत महंगाई है काहे महंगाई है इतना सरकार सब कुछ यह कर रहा है कभी सरकार देखिए अभी तो पैसा दे रहा है कि खेती करने के लिए बीज लेने के लिए आपको पानी भरने के लिए तो इतना आसान हो गया यदि आप सब कुछ अपने ही से ही लगा कर करते तो उतना ही बचता होगा लेकिन अब कितना सुवधा दे दिया है कि आपको खेती का भी पैसा देता है खेती करने के लिए और नहीं तो जानती हैं पानी के लिए कहाँ कहाँ पाइप फैलाओ तब जाकर खेत में डालो पानी पाइप लगा दो एक घंटे का साठ रुपये लगता है दो घंटे कितना पैसा हो गया खेत में एक दो घंटे के तो पानी से कुछ होगा नहीं चार घंटे छः घंटे आठ दस घंटे लगते हैं जो कि इतना पैसा हो जाता यदि सरकार न देता तो हम लोग कैसे पानी भरते तो फिर इसलिए इतना आसान हो जाता है कि चलिए हम लोग को सरकार इतनी हेल्प कर रही है कृषि हेल्प कर रही है तभी तो हम लोग इतना सब कुछ ही कर ले रहें सरकार को इतना यह कर रहे हैं और नहीं तो फिर कैसे करते हम लोग इतना लगे से लगाते वह भी न निकलता सामने से अगर न निकलता धान जितना हम लोग उम्मीद किए हैं नहीं होता तो चावल महंगा रहता और ज़्यादातर इंसान रोटी बना के जितना नहीं खाना चाहेगा पहले सोचेगा चावल बना कर खा ले तो वह आसानी से हो जाता है फिर उसके बाद फिर क्या है कि कैसे मिलती है नया बिजली कनेक्शन कैसे मिलता है ऑनलाइन करिए फिर आप देखिए मोदी वाला भी होता है वह थोड़ा कम में हो जाता है महिला के नाम पर लीजिए उसमें भी कम थोड़ा रहता है और अदि आपका बिजली कनेक्शन कई कितना दिन से टूटा हुआ है तो आप बिजली कन बिजली विभाग जाइए और फिर वहाँ से आप बात करिए फिर कहिए मेरा अगर पचास हज़ार का है तो मेरा आप किश्त बाँधिए हम से थोड़ा थोड़ा पैसा किश्त बांध कर लीजिए पूरा हम नहीं दे पाएंगे भाई कमाएंगे तभी तो देंगे यदि मेरी खेती इतनी ख़राब हो गई हम कहाँ से इतना पूरा पैसा देंगे यदि मेरी खेती बिजली अच्छे से देती अगर तो हम अपना हम अपना समय से सब कुछ कर लेते और जब लाइन ही इतना काट रहा था मेरी खेती भी अच्छी नहीं हुई इसलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं आ मेरा किश्त बांध दीजिए हमें अपना पैसा आसानी से दे पाएंगे धीरे धीरे करके भाई खेती का तो रहा नहीं मगर कुछ तो जुगाड़ करके आपका थोड़ा था करके दे देंगे ठीक है इसीलिए होता है कि अपना बिजली कनेक्शन बहुत ज़रूरी है यदि हम बिजली कनेक्शन नहीं कराएँगे तो हमारे अंधेरे में पहले तो लालटेन से हम लोग ख़ुद पढे़ हुएँ हैं लेकिन हमारे बल बच्चे को लानटेन से तो पढ़ेंगे नहीं इसलिए हम लोग को बिजली कराना चाहिए और बिजली अन कनेक्शन करा लेंगे तो हम लोग आसानी से अपना सब कुछ कर लेंगे घर अंधेरा अच्छा भी नहीं लगता है आप में अंधेरा में कौन रहना चाहता है हम लोग रह चुके मेरे बाल बच्चे नहीं रह पाएंगे इसलिए हम लोग को बिजली की सुविधा ज़रूर लेनी चाहिए और बिजली नहीं तो एक पंखा एक लाइट ज़रूर होना चाहिए पानी के लिए भी होना चाहिए सुविधा